औ

न'आवनो दं न'आवनो नोंहालाय

माबा जाफिननोसै एदमिसन जाफिननोसै होनदों माजों लायो दाना फैसा थायसेबो गैला खाथियावनो दं औ आं माबा जोंनि ग्रुपनिफ्रायबो इसे रां मोननो दंमोन बेखौनो माबा जागोन बे जोङो औ

दखान होजासिगोन दां हाय माबा मोनसे माबानानै दखानखौनो होनोसै इसे होनांसिगोन बेखौनो माबा जायगा नागिरनानै जायगा नागिरनानै होजासिगोन बे बेयावनो माबा मोनसे खालामाबालाय मारैथो जाबावनो लामा खाथियाव औ सोंनानै सोंनाय हैनांसिगोन

लाबोजायोगोन बिदि माबा लखेलखौनो

औ दे न'आव फैबा मोजाङै रायलायनोसै औ ओं